जी हाँ आज कल के इस घर ग्रामीण क्षेत्रों में यह चीज़ बहुत ज़्यादा सा सोर्स वगैरह पकड़ रखा है जोकि देखते हैं कि गाँव में इस चीज़ को अंधविस्वासी लोगों को भी इसपे ज़्यादा यकीन करते हैं जैसा कि देखा जा रहा है कि भूत प्रेत इत्यादि लोग के बीचों में आके ये सब पे यकीन करते हैं कि यह ये चीज़ होता है जैसा कि हमें लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल अवैज्ञानिक वैज्ञानिक तौर पे इसे देखा जा रहा है इसी को यकीन नहीं मानते हैं लेकिन क्या कीजिएगा गाँव समाज में देहाती क्षेत्रों में इसपे अभी भी बहुत लोग ऐसा है कि जो कि अंध विश्वासों में जी रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी भी भूत रहते हैं प्रेत रहते हैं या किसी भी प्रकार सा जैसे कि सांप ओप काट लेता है तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं इसका वैद्य हकीम या झाड़ने वाला जादू टोना इत्यादि किसी भी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि जो कि मेरी नज़रों में या वैज्ञानिक की नज़रो में ऐसा लगता है कि यह बहुत हद तक गलत है क्योंकि इससे परिवार में बहुत बच्चे लोगों का मृत्यु भी हो जाता है लेकिन फिर भी क्या किया जाए अंध विश्व अंधविश्वास लोग भी इसपे ज़्यादा यकीन करते हैं वो कहते हैं कि नहीं इसी से ठीक हो जाएगा देवी देवता के मंदिर ले चलो वहाँ से भी ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं होता है ये यदि किसी भी प्रकार का सांप वगैरह काट ओट ले तो उसका उपचार सदर अस्पताल या जो निकट में हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे ले जाना चाहिए लेकिन गाँव लोगों का लोग क्या करेगा कि नहीं अंधविश्वास में रह लेगा चलो बगल में ये है वो है फलां जगह चलो वो ठीक कर देगा वो जादू देगा ये टोना देगा फिर क्या है उस वहाँ पर लेके जाता है और ई सबके चक्कर में आके वो अपना जीवन गँवा देता है ऐसा देखा जाता है कि समाज में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादे छाया हुआ है अभी भी बैकवर्ड एरिया में जाने पे इस चीज़ पे ज़्यादा यकीन करते हैं कि नहीं ऐसा ये बात सही है क्योंकि अंधविश्वास बिल्कुल सरासर अंधविश्वासी लोग ही इसपे यकीन करते हैं और उसमें अच्छे लोग भी फँस के अपनी उसका उसकी बातों में आके बहकावे में जाके अपना समय व्यर्थ कर देते हैं ये चीज़ देखा गया है कि अंधविश्वास के चक्कर में बहुत ऐसा जीव जा जीव लोग भी जीवन गँवा चुके हैं कि ये चीज़ सही है कि अंधविश्वास में भी लोग अभी भी यकीन करते हैं लेकिन ऐसा ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए अंधविश्वासों में लोग को नहीं जाना चाहिए था भूत प्रेत चाहे कुछ नहीं है दुनियाँ में ऐसा कुछ नहीं है फिर भी लोग कहता है कि नहीं है भूत है होता है लेकिन मेरा यकीन मानते हैं ऐसा कुछ नहीं है भूत प्रेत कहीं पे कुछ नहीं है फिर भी देखा जाता है गाँव क्षेत्र में ये चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं फ़लना चिलना टिलना कुछ भी हो वो सब पे यकीन करते हैं कि नहीं ये सांप काट लिया तो यहाँ पे लेके चलो वहाँ पे ले चलो जैसा कि ये सबपे भी यकीन नहीं करना चाहिए अतः हम देखते हैं कि अंधविश्वास लोग भी दुनियाँ में गाँव के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि सबसे बड़ा मूर्खता सिद्ध होता है उसको बाद में पछतावा आता है पछतावा होने के बावज़ूद भी फिर भी अगला लाेग उस चीज़ को पछतावा करके फिर उसी वही गलती करता है जो पहले वाली जो गलती किया था देखा जाता है कि अंधविश्वास में भी लोग अभी भी जीने के लिए तत्पर रहेते हैं थैंक यू